अॼु तव्हां मंदर में कहिड़ी कथा ॿुधव असां वीरल भॻवान जी कथा ॿुधी हूअ असां तव्हां खे ॿुधायूं था हिन तरह आहे हिक शाहूकारु हूंदो हो उहो व्यापार लाइ परदेस वेंदो हो जितां केतिरो न धन कमाए ईंदो हो हुन फ़क़ति पंहिंजे कम लाइ कमाईंदो हो ग़रीबनि खे धन कोन ॾींदो हो उनजी माल मिलकियत केॾी न हुई सड़ी वेंदी हुई हुनजी ख़बर हिक शाहूकार खे पई ज़रा न पई ऐं हिक भे भेण ॻाल्हि ॿुधाईं शाहूकार होको भराए व्यापार करण लाइ परदेस वियो ऐं पुठियां विस्पति जे वीरल भॻिवान जी साधूअ जो वेष धारे शाहूकारु घर आहियो ऐं भिक्षा मांगे माईअ वटि ॾिसणु लॻो अरे साधू मां अहिड़ो धन धन अप अपनायो पुण्य करे रहियो आहियां हाणे अहिड़ो कोई रस्तो ॿुधाए सवली दौलति न नाश थी वञे न हूंदी न धन पुण्य कंदसि न हूंदी न धन पुण्य कंदसि साधू ऐं चइसि अरे माई तूं भाग्यशाली आईं तो वटि एॾी वॾी दौलति आहे अॼु जेको धर्म दान पुण्य करे तो त धन पुण्य करे तो जंहिं करे उहो सुठो आहे माई वटि ॾिसण करे साधू मूंखे अहिड़ो न धन खपे जे विस्पति विरिहाइ वञे साधूअ चयुसिं तूं जंहिंखे चईंदे विस्पति जे विस्पति ॾींहुं तेल ऐं मेट सां सनानु कॼो मांस मटर न खाइजांइ धन नाश थी वञे इहो चई साधू अंतर्ध्यान थी वियो साधू चवणु लॻुसि माई इन इन इन कहिड़ो कयो आहे अॼु माईअ छह विस्पति इहो कराए धन ऐं माल नाश थी वियो ऐं माल नाश थी वियो माई चयसि इन पासे माल धन शाहूकारु वटि हली वियो ऐं धन अलोप थी वियो अहिड़ो शाहूकारु माल सभु ॿुधी पंहिंजी जान ॿचाइणु लॻा ऐं घर पहुता हुनखे हिक कन्या हुई जेके साधू सॼो सॼी ॻाल्हि ॿुधाई ऐं साधूअ चयुसि के जेको थियणो हूंदो सो थींदो तू चिन्ता न कर कन्या जी रोज़ु काठियूं ते गुज़रु करणु लॻो इहो ॾिसी कंहिं चयसि दूत दूत आईं ऐं रोज़ु दिलासो ॾींदो ऐं हिक ॿुधईं ऐं चयो घर वठि राजा मन पिए चयो वीरल भॻिवान थी मूं ते राज़ी